میری سب سے پسندیدہ کتاب جو ہے قرآن ہے اور میرا اس کے ساتھ بہت اقتباس ہے اور وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو دل کو سکون ملتا ہے اور علم حاصل ہوتا ہے اس میں دنیا کے ہر چیز کے مسائل کا حل ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور وہ ایک ہدایت پر لانے والی کتاب ہے گویا کہ لوگوں کو سہی راستہ دکھانے والی کتاب ہے وہ اس کتاب سے میرا بہت تعلق ہے اور اس کتاب کو نہ میں نہ پڑھوں تو میرا دل نہیں لگتا اور وہ ہر وقت مجھے یعنی میرے کانوں میں وہ گونجتی رہتی ہے مجھے دکھائی دیتی رہتی ہے